अलॻि अलॻि मौसम में डुकण लाइ तव्हांखे जेको आहे जीअं गर्मी में सुबुह जो थोरो जल्दी उथी करे वञो त थधो मौसम रहंदो आहे ऐं उन में हवा थदी थदी लॻदी आ त सुठो लॻदो आ त उनी में डुकण सां उन में सभु उन खे ॾुकण सां छा थींदो आहे उन में थधी हवा सां सरीर में फ़ाइदो थींदो आहे ऐं थधि जे मौसम में थोरो देरि सां निकिरो छोकी थधि हूंदी आहे सुबुह जो त थोरो देरि सां निकिरो ऐं गर्म कपिड़ा पाए करे निकिरो ताकी उन में तव्हांजी शरीर बि बचे ऐं तव्हांजी दौड़ण जी डुकण जी उहा बि बरकरार रहे बरिसात जे ॾींहन में छाते तव्हां पंहिंजो रेनकोट पाए निकिरो या बि छातो खणी करे निकिरो थोरो डुक धीरे धीरे कंदो त उन में छा थींदो की बरिसात जो बि मौसम में तव्हां डुकी सघंदा आहियो थधि जे मौसम में ध्यानु रखिजो की कपिड़ा पंहिंजा कोसा पाए करे सिआरे वारा कपिड़ा पाए करे ऐं उन खां पोइ तव्हां अॻिते वधो त धीरे धीरे डुको वधीक तेज़ु डुकणु ज़रूरत बि कोन्हे छोकी सियारे जो मौसम आहे ईअं न तव्हांजी तबीअत ख़राब थी पए ध्यानु रखिणो आहे सभु शइ जो डुकण लाइ तव्हांखे टाइम जी कोई कमी कोन्हे सुबुह जो तव्हां थोरो देरि सां निकिरो थधि जे मौसम में गर्मी में थोरो जल्दी निकिरो बरिसात में त तव्हां कंहिं बि समय में निकरी सघो था पिया